दिक्खो जी गल्ल कीती जाये कि गौरमेंट कोला असें गी केह् मदद चाहिदी सारें कोला बड्डी गल्ल एह् होंदी कि अस गौरमेंट बनाने गै इस्सै लेई कि साढ़ी जेह्ड़ी जरूरतां होंदियां ओह् पूरियां होई सकन अस अपने नुमायंदे चुनियै भेजने होन्ने साढ़ियां गल्लां रक्खन फलाना मतलब कि कम्म जेह्ड़ा रुके दा ओह् सारे असेंगी पूरे करी देन मगर अजकल्ल होंदा केह् एह्दे अपोजिट गै होंदा उ'नें गै केह् पैह्लें चुनियै ते उ'नें चली जाना साढ़े कोला मगर उ'नें प्रदर्शन कुसै होर चीज दा करना जि'यां कि साढ़ी गल्ल कीती जा साढ़े ग्रां न सिटियां न बड्डे बड्डे मतलब कि ऐसे लाके न जित्थै मतलब कि हैल्थ हैल्थ केयर दा कोई नामो निशान गै नेईं ट्रांसपोर्टेशन दी गल्ल कीती जाए ते उत्थै केह् आखदे म्हाराज गड्डियां ते होंदियां मगर गड्डियां चलदियां कुसलै ओह्दा कोई पता निं होंदा लोकें कु'तै अपने ढंगै दे ठिकानै कु'दै जाना होग ते उ'नेंगी बड़ी मशक्कत करनी पौंदी बाकी ऐजूकेशन दा दिक्खे जाए तां कोई बी ढंग ठिकाना निं ऐ ढंगै दा जित्थै केह् आखदे मतलब कि बच्चे पढ़ाइयां करी सकन साढ़े जम्मू कश्मीर दी गल्ल कीती जा जित्थै मतलब कि डोगरी भाशा जैदा बोली जंदी उत्थै केह् आक्खदे जि'यां मतलब कि सिटी च ते निक्के मुट्टे सोर्स सारे हैन मगर अगर गल्ल कीती जाए कि उप्पर जेल्लै अस प्हाड़ी लाके चली जन्ने जि'यां मतलब कि पंचैरी होई गेआ फलाने टींग इलाके होई गे उत्थै दिक्खेआ जाए ते उत्थै उत्थै दी जनता जेह्ड़ी ऐ ते ओह् बिलकुल बी साढ़े लोकें कन्नै कनेक्टेड गै निं ऐ उंदा मतलब कि रैह्ना सैह्ना अलग उ'नेंगी कोई मतलब कि उंदे घर कोठियां उ'नेंगी खाली कि मतलब कि दो टैम दी रुट्टी कन्नै मतलब ते बाकी घरै दे कम्मै कन्नै मतलब मतलब कि साढ़ी दुनिया अज्ज स्मार्टफोन कोला लेइयै टेलीविजन बगैरा एक्सट्रा जो बी ऐ इंटरनेट एट जी फोर जी फाइव जी तोड़ी पुज्जा'रदी ते ओह् बचैरे अजें बी मतलब कि खाल्ली दो वक्त दी रोटी ते खाली भिड्डां चारने दे च गै लीन न ते अस चाह्न्ने कि जैदा निं ते कम से कम मतलब कि साढ़े जेह्ड़े ग्रां न उत्थै च कोई मतलब कि दूर संचार कोई आर्गेनाइजेशनां होनी चाहिदियां गौरमेंट दी तरफा जित्थै मतलब कि उ'नेंगी मोटिवेट करन खेल प्रतिस्पर्धा होनी चाहिदियां जेह्ड़े मतलब कि बच्चे जेह्ड़े युवा न जां मतलब कि ग्रोऽ करा दे उ'नेंगी खेल दे प्रति बी उं'दी भावना होनी चाहिदी फोन ते कुसै बी रक्खी लैना फोन मतलब कि पंचैरी दा उट्ठियै उधमपुर औग ते उ'न्न फोन खरीदी लैना ते घर जाइयै फोन चलाना शुरू करी ओड़ना मगर गल्ल बात इ'यां होंदी कि खाल्ली फोनै कन्नै उ'न्न अग्गें निं बधी जाना अग्गें बधने आस्तै उ'न्न बड़े कम्म करने पौने अग्गें बधने आस्तै उ'न्न खेल च रुचि रक्खन पौनी समाजक रुचि र रक्खन पौनी खाल्ली मतलब की वोट पाया म्हाराज फलानी पार्टी ऐ उसी वोट पाई ओड़ो फलानी पार्टी ऐ उसी वोट पाई ओड़ो मगर औने आह्ले समें च जे दिक्खेआ जा ते बच्चे ने केह्दे आस्तै मतलब कि लीडर चुनेआ ते केह्दे आस्तै कम्म होएआ ते कोई ओह्दा ढंग ठकाना निं साढ़े केह् नां गल्ल कीती जाए कि कोई कल्लै कट्ठै गी कोई बमार होई जंदा दूर दराज लाकै च उसी चुक्कियै मतलब कि चाली पंजताली किलोमीटर उस्सी गड्डियै च ठोक्कियै उस्सी आह्नने पौंदा केह् नांऽ म्हाराज उधमपुर लेई जाओ जी ऐम्म सी जम्मू लेई जाओ उधमपुर लेई जाओ जी ऐम्म सी जम्मू लेई जाओ इ'न्ना इ'न्ना फासला होंदा कि चाली पंजताली किलोमीटर बमार बंदे गी गड्डी च औन पौंदा ओह् बी रोड दी दी रोड दे अगर गल्ल कीती जा ते रोड बी बिलकुल गै बेकार होंदा ते केह् नांऽ होर जेह्ड़ी साढ़ी बेसिक जरूरतां न जि'यां मतलब कि केह् आखदे राशन दा होई गेआ केह् नाऽ राशन दा होई गेआ बाकी ओह् बी दूर दराज लाकें च बड़े औखे तरीके कन्नै पुज्जदा बाकी अजैंट गै बड़े न